हम लोग फूल लगाते हैं गेंदा गुलाब तो उसका बीज जो है हम लोग पका अका के उसको रख लेते हैं अगले अगले साल फिर उसको उसको बीज जमा कर के फिर उसको रोपें फूल से अधिक अधिक होता है कि हम लोग का पैसा नहीं लगता है हाँ फूल फिर अगले साल तैयार हो जाता है गुलाब के फूल के हम लोग जून जुलाई में जा कर के

दरवाज़े पर रखा जैसे मतलब सुबह सुन्दर बढ़ता रहे कुछ फूल ऐसे हैं जो कि मतलब जैसे कि यहाँ जब विश्वविद्यालय पर हम लोग आ रहे थे और शौक़ से ले गए और वो पेड़ बग़ीचे में ली जा कर फूल ऊल भी लगाते हैं मुख्य द्वार पर गुलाब में काटें पड़ जाते हैं जो इस साल एको फूल अच्छा लगा फिर अगले साल कोई और अच्छा लगा तो हम लोग जैसे एक दूसरे आदमी से कंसल्ट कर कर बीज हेरा फेरी कर के लगाए जैसे हमरा गुलाब अच्छा है गेंदा अच्छा है तो हम किसी को दे दिए कोई हम को जो दिया इधर से मिल बाँट कर के हम लोग दरवाज़े पर फूल लगाते हैं हम लोग हाँ तक खेती नहीं करते हैं सुबह सुन्दर के लिए दरवाज़े पर लगाए ऐसा है कि पानी निकासी जगह पर होता है ऐसा नहीं कहीं नीचे जगह पर लगा देंगे तो वह गल जाएगा नहीं हो पाएगा ऊँची जगह पर लगाना पड़ता है जैसे अभी गुलाब उमड़ा है ये भी ऊंची जगह पर होता है जिस में पानी डाले नहीं होगा सूख जाएगा गेंदा अच्छा रहता है पर गर्मी में फूल खिलता रहता है कहीं पर मौसम बढ़िया होता कुछ सेंट भी होता है उस में अच्छा रहता है गेंदा में बहुत प्रगति आ गया है बहुत बढ़िया बढ़िया फूल खिलता है हाँ अभी जो अभी के समय में अब जैसे कोई आदमी नहीं लगाए हुए हैं उनको लगाने का शौक़ है फिर उसका डाल दिए काटेंगे और उसको ज़मीन में फिर रोपेंगे अब बराबर उसमें पानी देते रहेंगे तो वो लग जाता है फिर पेड़ हो जाएगा वो बीज ख़त्म होने के बाद भी वो असर गुलाब का उखाड़ उखाड़ के कहीं लग जाता है दस बार लगातार कंटिन्यू पानी पड़ा और पकड़ लिया फिर फूल खिलना शुरू हो जाता है कुछ फूल जो ऐसे बिचारे गमला में भी हम लोग लगा लेते हैं जैसे कि समय समय पर यहाँ से उठा कर के वहाँ से उठा कर के वहाँ कर लिए जहाँ सरका हुआ होता है वो सजा दिए उसको शौक़ से दो चार ढंग से हम लोग नहीं कर पाते हैं मार्केट वो समर का समय समय पर होता है अब कहाँ दूरी होता है तो हम लोग नहीं उस में कर पाते हैं और भी और भी खेती पता है हम लोग के पास में करना होता है